आं आंनि थाखाय एसे माबानिफ्राय खिन्था लांनो नागिरदों आंनि जोनोमनिफ्राय आं बबे गामियाव बबे जायगायाव जोनोम जाया बिनिफ्राय आं खिन्था लांनो नंदों आरो आं आंनि जोनोमा ओजों बिजनि बर'बाजार बिजिनि बिजिनि सिलबारि मनाख'सा होननायाव जोनोम जादों आं आइ आफा मोना बेवहायनो दंजोबोमोन दा थैबाय दा बिदा फंबाइआ गासिबो आंनिया बेवहायनो दंजोबो बिदा देरसिना जाहैबाय दुन्द्राय होनो बिनि आनजाइआ जाहैबाय बबा होनो आरो बिनि आनजाइआ जाहैबाय आंनो आं जथिन बर' आरो बिनि आनजाइआ जाहैबाय थबसा बर' बे लखिगुरियाव दंहैयो आरो आरो बिनि आनजाइ जोबथारनाया जाहैबाय सासेबाव आ जाहैबाय बिबो लखिगुरि आवनो अजिथ बर'होनो आरो आरो सासेआ नैबे माबायाव काजलगाव आव बे गासिबो बाद बाखि बिदा फंबायफ्रा बहाय दं आरो आंनिआ बिदा फंबाइआ सयजन बिनानाव सानै बिनानाव सानै दं आरो बिनानावा सासेआ गामिआवनो हाबा जादों बे सिलबारि मनाख'सा होननायावनो ओमफ्राय सासेआ सासेआ माबायावमोन बेथना फारायावमोन बिनानावा बिखौ बिनि फिसाइआ जाहैबाय आरमि आरटिलारिमोन बे आथार'बोसोरजों पेनसन लानानै बोसोरथामसो न'आव थाफैनानै आरो गोदान थांफिनबाय थांफिनानै आरो बेबो दाख्लैसो बोसोरसे दुइमास जाबाय खोमा पेनसन मोनजाफिनबाय आरो दा डाबल मोनो आरो बेयो पेनसनखौनो गामियाव हजों फुरानायावबो बिराद मोजां मोजां लोगो दंमोन गैया मालाय आंनि लोगोफ्रा माखासेफ्रा फरायनानै मालाय साख्रि मोनदों आंहा मोननो हायाखै लेखायानो आंनिया आदा खावनिया जाहैबाय नालाय मेट्रिक फेल माथो मोननो ओमफ्राय बिनानावाबो दाबो बेवहायनो दंखासै बोरै माखा होननायाव बे आरमिनि हिनजाव आरो सासेआ गामिआवनो दंखासै बिबोनांनि नामा बाबुलाल होनो आरो न'आवनो दं ओमफ्राय आं थांङै थुंयै आं सिन्था खामदों आरो सिन्था खालामनानै दा हाबा जाखांनानै बोसोरनैल' आं ओजों थानाय जादों आरो बोसोरनै थानानै सरलपारायाव हा आवग्रिनो होननानै थांदोंमोन आं दानिया मा जालायखो सावथालफोरजों दावराव जालायबाय ना हाखौ ओरैनो गारनानै फैनांबाय ना आमफ्राय बै बेंथल दुरगापुराव रिलिफबो थानाय जादों आरो आं बेदिनो बोसोरब्रैआनो रिलिफ थादों दां ओमफ्राय बेनि गेजेराव बोसोरब्रै गाहाम थानायावबो बै खुदियाफ्रा सानै साथाम जालाय लांबाय ना ए बहाय थाबाय थाब्ला जेबो डेभेलब जानाय नङालै होननानै आं दसहाजार सरखारा राननानै होदों बिनिफ्राय आं ब्लद फैनाय जादों आरो ओमफाय दा बे सालबारि ब्रेखेथ लक्षिजार होनो आरो जोंनिया रिजार्भ दाबो रिभिनिउ आ सालबारि जाहैबाय

बेवहायबो लोगोफोर दंला बायखायो आंहा आरो बेवहाय फिसाफ्रानो सयजन सयजनथ' नङा साब्रै जोनोमा बेवहाय ओमफ्राय ओजों फुरानायाव दा आंनि फिसाजो देरसिननि देरसिनाथ' आरमि मोनबावदों बिबो बिबोनांआबो आरमि जाहैबाय बिजामादैआबो आरमि जाहैबाय बियो बेंथल नोलोबारिआव थायो ओमफाय दा बिजामादैआ जम्बुआव दंहैयो आरो बे जम्बुनिफ्राय फैब्ला माबाव फाथाय हरजायो गाव दंसै आरो गोजानाव थायाखै फिसाजोआबो बि ए स्किस सेमिस्टार फरायदोंमोन बे बेंथलावनो बै दानि माबा जानाया फेरेंगा होननाया बेनोमोन मास्टारा दा फाइनालखौल' होनाय जायाखै आरो बि ए स्किस सेमिस्टार फरायनानै आरो बिनि आनजाइआ जाहैबाय आंनिया फिसाज्ला बियो आंजोंनो न' सेरावनो दंखायो हाबा जाबाय बिनि नामानो रनसाइ जाहैबाय आरो बिहामजोनि नामा आं अननानै खुमारि नाम दोनदों आरो ओमफ्राय बिनि आनजाया जाहैबाय बे रनसायनि आनजाया बैसागु बेबो हाबा जाबाय ओमफाय आंनियावनो दं आंजोंनो ज' जायो थायो आरो बे फिसाजो सासे दंबावो बे फिसाजोखौ माबायाव मोनलांनाय जादों निज्लागुरिआव निज्लागुरिआव हाबा जाहैदों बिजामादैनि नामा सनाराम होनो सनाराम नाम दा जोबथानाय सासे फिसाजो दंबावो एबारसो मिट्रिक पास जादों सेकेन्ड डिभिसनाव जानाय जादों आरो सेकेन्ड डिभिसनाव बि माबायावनो सरखारि माबायाव हाबो स्कुलाव दा